किसानके आदमी किसान छिए तऽ किसानके मालजालके बारेमे तऽ ई पता रहतै ने किसानके कोन चीजमे हमरा मालजाल रहतै सुख सुख शान्तिसे आब देबै हमे चदराके घरमे मालजालके राखि तऽ आदमीके बर्दाश्त नहि होइ छै तऽ ओहिमे जानवरके कोना बर्दाश्त होतै मालजालके हमे पन्खा लग तरमे रहबै आओर जानवरके राखबै चदरा तरमे रौदामे तऽ जानवर कोना देतै ओ दूध आओर कोना देतै रहतै सुख शान्तिसे हमरा तकलीफ जेहने होइ छै तेनाहिए ने मालोजालके तकलीफ हेतै किसानके मतलब भेलै कि किसान बढ़िआँसे मालजाल राखबै बढ़िआँ सेवा करबै तब ने दूध होतै बढ़िआँसे माल बढ़िआँ रहतै तब ने गाइ दूध देतै बढ़िआँ आओर रहबे नहि करतै बढ़िआँसे तऽ ओ दै सकै छै दूध बढ़िआँसे बढ़िआँ रहतै तनि पन्खा तरमे रहबै पन्खा तरमे दै देबै सबेरे उठबै पहिले धोइ देबै मालके दिनभरि रौदाएल रहतै ओ साँझ भोरके जतेक होतै ओ गरमी धोइ देबै तऽ ओकरा बढ़िआँसे रहतै ओकरो किछु राहत मिलतै ओकरा खाइ पिएमे तनि बढ़िआँ चीज देबै तऽ ओ तनि दूध हमरा देतै अहगर कि से गाइके मतलब भेलै कि से बढ़िआँ राखबै नहिए ने बढ़िआँसे तऽ ओ कि देतै दूध हमरा कि देतै अथी जानवर ओकरा हफसैत रहतै आओर गाइके रौदामे राखने रहबै तऽ ओहो नहि ने होतै बढ़िआँ गाइके मतलब भेलै हम राखबै रौदामे आओर हमे छिए पन्खा तर पन्खो तर नहि राखबै गाइके तऽ रौदामे रहबै हमे तऽ हमे अपने रहै छिए रौदामे तऽ हफसै लगै छिए कुत्तामे तऽ गाइ तऽ जानवर तऽ जानवरे भेलै तऽ ओ नै हफसतै ओहि चलिते बढ़िआँसे गाइ जे मालजालके राखै छिए कोइ दिक्कत नहि छै किसानके इएह सबके कहबै कि से बढ़िआँसे राखबै मालजालके आओर बढ़िआँसे मतलब सेवा करबै ओ अपने गाइ हमरा देतै सुख शान्ति करै ले ई नहि छै कि आब बढ़िआँसे नहि राखबै हमे दूध खोजबै हमे कहबै कि से हमरा नहि बढ़िआँ होइ छै ईसब नहि ने भेलै बढ़िआँ मालजालके भेलै बढ़िआँ राखबै सुख शान्तिसे बढ़िआँसे रहतै मालजाल तब ने हमरा किछु देतै गोबर होतै घासघुस होतै नहि होतै इएह सबके मालजालके बारेमे रहै हइ